ہندوستان میں سب سے مشہور کھیل کرکٹ ہے اس کی جیت کی خوشی ہندوستانی ایک تہوار کی طرح مناتے ہیں ملک کے سب سے مشہور کھلاڑی میں پہلا نام مہیندر سنگھ دھونی کا آتا ہے جنہیں ماہی کہتے ہیں اور انہیں کیپٹن کول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہوں نے ہمارے لئے ورلڈ کپ جیتا تھا اس کے بعد پوری دنیا میں مشہور دی گاڈ آف کرکٹ ماسٹر بلاسٹر سچن ٹینڈلکر کا نام آتا ہے جنہوں نے سو سینچریاں بنائی تھی یہ بین الاقوامی شہرت کے مالک ہیں اور فی الحال سب سے بہترین کھلاڑی اگر کوئی ہے ہندوستان کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا تو وراٹ کوہلی ہے جو ٹیسٹ کرکٹ ون ڈے کرکٹ اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ تینوں فارمیٹ کے بہترین بلے باز ہیں اور سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاڑی بھی ہیں ابھی موجودہ کھلاڑیوں میں سے اور وہ سچن ٹینڈلکر کی سو سینچریوں کے ریکارڈ کے تعاقب میں ہیں اور وہ ابھی بھی کھیل رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ سچن ٹینڈلکر کا ریکارڈ توڑ پائیں گے یا نہیں